सतनाम साखी राजपाल कंसल्टन अच्छा हा हा अंकल हाणे असांखे माना पैसा वैसा हीअं जमा कराइणा आहिनि थोरा भविष्य अॻियां माना सिक्योर करणो आहे त थोरी सलाह सां सलाह ॾियो थोरी छा कयूं हा ॿुधायो हा मन हर महीने महीने सुठे नमूने थींदो के मना हिकु यकी रक़म रखूं के उहा हा हा

हा रीकवर अच्छा हा हा अच्छा ॾह हज़ार इह हा हा अच्छा हा

इअं पंज सालनि ताईं माण्हू कढाए सघे पोइ

टे लख

मिलंदा अच्छा अच्छा न अच्छा हा

हा हा हा अच्छा

इअं अच्छा साल लाइ हा हा

अच्छा

हा हा माना साल खां पोइ अच्छा इअं साढा सत

अच्छा इअं हा हा हा ॿीं इस्किम बि थी वेई हा हा हा अच्छा हा हा हा

इअं अच्छा

अच्छा हा

अच्छा हीअं

हा अच्छा हीअं

हीअं सेविंग अकाउंट हा हा हा हा ॾिस हा हा हा हा सुकन्या अकाउंट बराबरि

न न

हा हा हा इअं हा हा हूत हा हा हा अच्छा हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे सतनाम साखी